हेल'

एबारहाय जोंहा हाग्रामा ब्रिसाव पिकनिक जानो थांगोन दे गारिखौ रायलायनांगोन औ जागोन बाजि दजिसो जागोन बासखौनो लाजासिगोन नामा बासआ साबसिन जागोन नालाय दजिजोन गाखोनांगौ नालाय बासखौनो लानोसै औ बिनि बेसेनखौबोथ' रायलायहैनांगोन औ औ अमाबो दाउबो लानांगोन अमाखौ औ जिबा किजि लानोसै औ औ

बक्सखौ रायलायहरथ'आखै रायलायहरनांगोन औ औ ओमफ्राय मा मा जाग्रा लांगोन जाग्रा आरो बेदरनि अनगा मा मा लाबावगोन औ